ऐं हम्मे ई जाँचैकऽ चाहै रहियै कि कोनो छूट कूपन उपलब्ध छै कि नै जेना कि हम्मे अपनो भोजन जे छै ओ ऑर्डर करै लेऽ चाहै रहियै तऽ ओकर कोनो छूट छै कि नै छै कुनू कूपन जेना कि उपलब्ध छै या नै छै केतना पे डिस्काउण्ट कूपन जे होइ छै ऊ ओकरे उपलब्धता हम्मे चेक करबैकऽ रहै कि छै या नै छै तऽ ऊ चीज हमरा देखैके रहै तनिटा